मूंखे हीअं लॻंदो आहे की प्राचीन समय जी शयूं खे जीअं मां ख़ुदि बि सिका था इकठा कयूं कंदो आहियां हिन अॼु की जनरेशन खे शौक़ु थी वियो आहे की पुराणे ज़माने जी शयूं हिकु रीजन हीउ हिकु रीजन हीउ बि आहे की हुननि जी क़ीमत अॼु जे ज़माने में वधीक आहे जीअं मां मुंहिंजे वटि सिका आहिनि हुन ॿ चार सिकनि में ॿ चार सिकनि जी क़ीमत अॼु जे समय में ॿ टे लख रुपया आहिनि हिक जी अठ लख रुपया आहे हीअं ई वधीक वधीक आहिनि त हीअं ई पाण खे मोटिवेट थो करे की पाण हुननि खे इकठा कयनि ऐं

इकठियूं कयूं ऐं ॾेखारियूं पंहिंजे माण्हुनि खे ऐं उन्हनि खे विकिणूं